में कैब च बैठी दी ही ते ड्राईवर अंकल गी पुच्छेआ जेह्ड़ी मेरी लोकेशन ऐ जित्थै में जाना ते उत्थै पुज्जने धोड़ी मिगी उत्थै किन्ना टाईम लग्गग मिगी ते उ'नें मिगी सनाया कि जेह्ड़ा रोड़ दा कम्म लग्गे दा ते मिगी पता निं रोड़ दा कम्म लग्गे दा ते ओह्दे बिच किन्ना टैम लग्गना हून ओह् आखदे कि मतलब अगर अद्धा घैंटा इंया लगदा होग ते रोड़ दा कम्म चला दा ते थोह्ड़ी मुश्कल होनी ते होई सकदा चाली पंजाह् मिंट लग्गी जान ते उंदे एस्टीमेट दे स्हाब कन्नै कि अस पंजाहं मिंट जां चाली मिंट ओह् जगह पुज्जी जाह्गे